مجھے سفر سے کافی دلچسپی ہے اور میں نے اپنی زندگی میں کافی سفر کیا ہے بچپن سے میں سفر کر رہا ہوں پہلے میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کرتا تھا پھر میں نے نوکری کی تلاش میں سفر کیا میں پہلے بنگلور گیا وہاں پہ دو سال تک جاب کیا اس کے بعد بنگلور میں ہی رہتا تھا اور وہاں سے ادر ادر ڈسٹک میں مجھے بھیجا جاتا تھا سائٹ کرنے کے لیے تو میں منگلور بھی گیا ہوں جو کہ عربین اوسین کے بغل میں ہے اور وہاں پنمبور بیچ گھوما ہوں بہت اچھا جگہ ہے اور اس کے بعد میں ہاسن ڈسٹک گیا تھا وہ بہت ہی پہاڑی علاقہ ہے اور میں نے وہاں پہ بھارت کی سب سے پرانی چٹان دھارواڑ کی پہاڑی بھی دیکھی تھی اور میں ایک بار بیلگاؤں گیا تھا جہاں پہ مہاتما گاندھی کا اکلوتا ادھیوشن ہوا تھا انیس سو چوبیس میں وہ جگہ گھوما ہوں بہت اچھا لگا وہ جگہ